आइके डेटमे जे छै से एकसँ दोसर तक विज्ञापनके प्रचार प्रसार करयके लेल सभसँ बढ़िआँ सुविधा जे छै सोशल नेटवर्क छै आइके डेटमऽ जेनाकि भए गेलय फेसबुक मैसेन्जर यूट्यूब ईसभ तरीकासँ जे छै से एक दोसर तक हमसभ जै छै से विज्ञापनके प्रचार प्रसार कए सकैत छी इम्हर जे छै सोशल मिडियासभ बहुत प्रकारकेँ जे छै से बहुत आदमीसभ जुड़ल रहैत छै एहिसँ बढ़िआँ सुविधा जे छै से आइके डेटमे दोसर चीज विज्ञापन सभकेँ प्रचार प्रसार करयलऽ आओर दोसर चीज किछु नहि भए सकयए एहिलऽ कऽ जे छै से हमरा सभकऽ सोशल न्यूजसँ जे छै से बढ़िआँ कोनो अथी दोसर नहि भए सकयए एहि लएकऽ बहुत जे छै से आइकाल्हिके डेटमऽ सोशले न्यूजसँ जुड़ल रहैत छी तऽ एहिमऽ हमसभ फेसबुक ईसभके जरिए अनेक प्रकारके छै जाहिसँ हमसभ एक दोसरकऽ विज्ञापनके प्रचार प्रसार कए सकैत छियै